جانور کے کاٹنے سے محفوظ رہنے کی کچھ وظیفہ ہم بتاتے ہیں جیسے کہ دیکھیے ہمارے گاؤں میں سانپ لوگوں کو کاٹ لیتا ہے بچھو ڈس لیتا ہے تو سانپ کاٹنے کے بعد نہ ان کو سرکاری اسپتال لے جا کر کے ان کو جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کا جھاڑ بھی ہوتا ہے کچھ بڑھے پرانے لوگ سانپ کا جھاڑ جانتے ہیں تو وہ جھارتے ہیں تو اس سے بھی کم لگتا ہے اس کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے بچھو کاٹ لیتے ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں جیسا کہ دیکھیے کہ لوگ ہمارے دادی نانی جو بھی ہے وہ کہتی ہے کہ سانپ بچھو کاٹنے سے نا کھسی کا چربی جو ہوتا ہے نا وہ لگائیے اس سے بھی کم لگے گا مچھلی کا تری ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لگانے کے لیے اس سے بھی کم لگتا ہے ہم لوگ کو تو اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے فر بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے سانپ کاٹنے سے یا بچھو ڈسنے سے یہ سب کرنے سے بھی کم لگتا ہے اور بھی کیڑا مکوڑا لوگ کو ڈس لیتا ہے کاٹ لیتا ہے چیٹی کاٹ لیتا ہے اس سے بھی کہتی ہے کہ اس پہ ہلدی رگڑیے نمک رگڑیے مچھر کاٹتا ہے آج کل میں اس کے بھی اس پہ بھی کہتی ہے کہ نمک رگڑیے اس سے مچھر کا جو دانہ ہوتا ہے نا مطلب جسم میں دانہ دانہ جیسا نکل جاتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے